म्हजें सगळ्यांत व्हड बळगें म्हणल्यार म्हाका चडशें फिजिकली एक्टिविटीज करपाक खूब आवडटा म्हाका स्पोट्सांत पार्टिसिपेट करपाक खूब आवडटा म्हाका रनींग करपाक म्हणल्यार धांवपाक लॉंग जंप दुरी उडया आनी असले खूब गजाली करपाक आवडटा म्हाका चडशे कमजोरी म्हणल्यार म्हाका धांवलें जाल्यार मातशी म्हाका खरस मारता तशींच धांवलें जाल्यार खरज मारता पूण बाकीच्यो कांय कमजोरी ना म्हज्यो बाकीची कमजोरी एज ईन म्हाका मातशें लॅक ऑफ कॉनफिडंस आसा म्हणल्यार म्हाका कॉनफिडंस मातसो कमी आसा तें बी खूब लोकां हुजीर उलोवपाक खूब लोकां हुजीर उलोवपाक मातशे गट्स जाय पडटा जें म्हाका इल्लेंशे कमी आसा आनी आनी कांय कमजोरी ना म्हज्यो